शहरी और ग्रामीण स्कूलों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर है मेरे अनुसार तो क्योंकि शहर मे जो शिक्षा दी जाती है वे मुख्य रूप से गाँव में नहीं दी जाती है गाँव मे आज भी कई ऐसे इस्कूल हैं जिनमें आज तक शिक्षकों ने एक बार पैर डाल के नहीं देखा है की वे इस्कूल कैसा है और न वहाँ जाकर देखा है कि वहाँ के बच्चे आते हैं इस्कूल में या नहीं वहाँ पर जो पढ़ाने की गुणवता है बहुत ही कम रहती है और यदि शहरों मे देखा जाए तो बड़े बड़े इस्कूल इंग्लिश मीडियम हिन्दी मीडियम सरकारी प्राइवेट अलग अलग प्रकार के सी एम राइज़ स्कूल है परन्तु गाँव में इस्कूल में और शिक्षा को लेकर बिलकुल व्यवस्था नहीं है अव्यवस्थित है सबकुछ चीज़ें तो ग्रामीण क्षेत्र में एक शिक्षा बड़ी चुनौती है ग्रामीण क्षेत्र मे अच्छे इस्कूल नहीं है प्राइवेट इस्कूल भी अच्छे नहीं है यदि है तो वे शहर से काफ़ी दूर है यदि सरकारी स्कूल अच्छे हैं तो वे उनके गाँव से काफ़ी दूर है उनको पैदल चल के जाना पड़ता है बच्चों को और अपने शिक्षा को प्राप्त करना पड़ता है उनको काफ़ी चुनौती